हैलो हैलो हां जी तुस करेयाने आह्ली हट्टिया बोला दे एह् एह् में ना शाम्मी आई ही कल्ल शाम्मी में थुआढ़ी हट्टिया लैता हा तेल चौल प्याज़ ते आटा लैता हा ते घर आइयै में समान कड्ढा दी ही मी मिगी जागतै केह् सनाया ओह्दी डेट होई गेदी तेलै दी ते तुस एह् अं'ऊ भेजां जागतै ई ते तुस करदे बापस ते दूआ देई ओड़ेओ एह् नेईं अस सारा समान थुआढ़े कशा लैन्ने होन्ने में तुसें केह्ड़ी गल्ल कीती एह् सारा राशन साढ़े घरै दा थुआढ़े उत्थुआं औंदा ते साढ़े कन्नै आह्ले बी थुआढ़े शा गै लैन्ने आं शाम्मी आइयै तुसेंगी चेता निं होना नेईं केह् पता गलती कन्नै कोई इक बोतल परानी होऐ आई दी होऐ नुहाड़ी डेट होई दी ते तुस करी लैओ बापस हां मिगी चेता की निं में इन्ना समान लैता थुआढ़ी हट्टिया होर बी बथ्हेरा समान लैता हा थुआढ़ी कन्नै आह्ली हट्टी दा बी लैता हा फ्ही में समान शाम्मी आई ही न्हेरा होई गेदा हा थोह्ड़ा नेईं नेईं नेईं में सोचेआ में थोह्ड़ी एह् तेल चौल आटा थुआढ़ी हट्टिया लैता ओह्दी हट्टिया में किश होर लैता हा एह् में थुआढ़ी हट्टिया लैता तुस फ्ही तुस करी ओड़दे हे बापस ते नमीं गै लैनी ही करी ओड़ेओ तुस बी ते ओड़ेओ पिच्छें बापस भाई कि इक बोतल परानी हाय हां चलो रौह्न देओ नेईं करेओ चेंज़ कोई गल्ल निं अं'ऊ इ'यां आक्खा दी ही कि थुआढ़ी हट्टिया लैता हा होर कुतै लैता नेईं हा चलो कोई गल्ल निं रौह्न देओ खरी तां में ठीक ऐ कल्ल लेई आह्गी खरी